बिहारमे जे यए अभी तक जे यए मैथिली भाषाके प्रसारण यए जाहिमे मैथिली भाषा आर ओकर जेना खान पान छै जे बिहारमे अभी तक चलि रहल छै आ जतय तक अहाँके संस्कृतिके बात छै या खान पान आ पहनावाके बात छै तऽ ओहिमे जे छै जेना बिहारसँ बाहर दिल्लीमे जे छै अहाँकेँ अलग तरहसँ जे होइत छै ओकर खान पान छै ओकर पहनावा छै अभिओ तक ओतय जे छै मेथिली भाषाके प्रसारण नहि भए चुकलै हेँ आर हम एतय तक कोशिश करब जे मैथिली भाषाके प्रसारण ओहि राज्य तक होइ भए गेलै